ओरैनोथ' फरायसालिफोराव बुंनो थाङोब्ला जोंना फार्स्ट मादार लेंगुवेज थायो बिनि उनाव सेकेन्ड लेंगुवेज इंलिस थायो ओमफ्राय स्कुलनि बाथ्राखौ रायज्लायनो थाङोब्ला जेनेरेल मेथ्स थायो ससियेल साइन्स थायो जेनेरेल साइन्स थायो इलेक्टिभ साबजेक्टफ्राव जेरै हिस्ट'रि थायो जिय'ग्राफि थायो बा एडभान्स बड' थायो बा एग्रिकालचार दानियावथ' एग्रिकालचार दङ ओमफ्राय एडभान्स मेथ्स दङ आरो बेफोरखौहाय फोरोंनायावहाय बेफोरखौहाय मोजां रोखोमैनो फोरोंगिरिफोरा फोरोंनाय जायो दानि जुगावथ' फोरोंगिरि सायख'नाय फोरोंगिरिफोरा मोजाङैनो फोरोङो मानोना फोरों सासे फोरोंगिरि जानोबा दानि जुगावहाय गावनो सासे जाफुंसार फोरोंगिरि जा जाफुंसार फरायनाय इडुकेटेड जाखानांगौ स्कुल कलेजफोराव मोननोब्लाथ' आरो पि एइस डि बेफोरबादि लानाय जानांगौ नेट स्लेट पास जानाय जानांगौ आरो स्कुलफोराव मावनाय फोरोंगिरिफोराबो जेरै बि ए एम ए फरायनानै बि एड फरायनाय बा बेफोरबायदिनो गोबां रोंगौथि गोनां जानांगौ गासैबो बिथिङावनो आयदाखौ लानानै आयदा गाव रोंगौथि जायोब्लासो सासे जाफुंसार फोरोंगिरि जानो हायो आरो फोरोंगिरि सायख'जानाय जानांगौनि थाखायनो बेफोरबायदिखौ जाफुंसार जानानैसो सासे फोरोंगिरि महरै सायख'जायो जेरै जोङो हिस्टरिनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जारिमिननि गोदोनि समनिफ्रायनो गोदोनि जारिमिन दानि जारिमिन बेखौ मोजाङै बेखेवनानै खिन्थाजोबनो हानाय जानांगोन फोरोंगिरिया जेरैहाय बिगियाननि आयदाखौ बुंनो थाङोब्ला लेबनि खामानि थायो लेबरेटरिनि खामानि थायो बेफोरनि सायावबो मोजाङै आबुं गियान थानाय जानांगोन बा दङआनो आरो सानखान्थिनि आयदायाव बा बिमानि रावखौनो होन बा इंराजि रावखौनो होन साफ्रोमबो फोरोंगिरियानो गावनो सासे जाफुंसार फोरोंगिरि दा बेफोरो फरायसालिफोराव गाव गावनि आयदाफोरखौ मोजाङै फोरोंनो हायो गाव गावनि आयदाफोरखौ मोजाङै फोरोंनानै इयुन जोलैफोरखौहाय बयखौबो रोंगौथि गोनां खालामनो हानाय खालामनो हायो आरो दानि जुगावहाय मोनफ्रोमबो स्कुल कलेजफोरावहाय जेरैहाय टेक्न'लजिनि बा बायदिसिना गोबांहाय आयदा लाबोब्लाथाय बा फरायसाफोरखौहाय आखु गोनां गियान गोनां खालामनो थाखाय भकेसनेल ट्रेनिं सोखाजोबनाय जाबाय जोंना बेवहाय मोननो थाङो जेरै माहाबा मेथाय खननाय माहाबा मोसानाय माहाबा खेला धुलानि माहाबा सि दानाय लुनाय माहाबा मैगं थाइगं एग्रिकालचारनि मैगं थाइगं गायनाय बा आबाद खालामनाय गोबां बिथिङावनो फरायसालिफोरावहाय बेफोरबायदि आयदाफोरखौ सोसनफानाय जाबाय दा बेफोरनि थाखायबो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौहाय फरायसालिफोरावहाय सरखारा थिसनखानाय जाबाय आरो जोंनि जायगायावहाय ओरैबायदि आखु गोनां फोरोंगिरिफोरखौ नुनो मोनो जाय फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायजोंनो बिसिनि गियानजोंनो दा फरायसाफोरखौहाय साफा साफा जाफुंसार आखु गोनां जोङो बा रोंगौथि गोनां जों सानफ्रामबो निउसफोराव मोननो हायो दा बिनिखायनो आङो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौहाय साफा साफा गाव गावखौनो बिराद इडुकेटेड बा जाफुंसार फोरोंगिरि होननानै सानो आरो